ہیلو میری بات کوشل وکاس پردھان منتری یوجنا سے ہو رہی ہے سر مجھے اس کا لابھ بہت ملا ہے سر میرا ایک نمبر تھا پرانا وہ کھو گیا میں نے ایک نیا نمبر نکالا اس کو اپ ڈیٹ کرانا ہے سر مجھے کہاں آنا پڑے گا اوہ سہرسہ میں کہاں سر ڈی بی روڈ میں اس کے لیے کیا پروف لگے گا آدھار کارڈ پین کارڈ ووٹر آئی ڈی کارڈ ٹھیک ہے سر شکریہ مہربانی ہو جائے گا نا سر ٹھیک ہے سر ٹھیک اوکے